آداب میں نے آپ کے یہاں سے نائف آڈر کی تھی نائف کافی اچھی کوالٹی کی ہے اور مجھے بے حد اچھا لگا اس نائف کا استعمال کر کے سبزی وغیرہ اس سے اچھے سے کٹ ہو رہی ہیں اور اس کی شارپنیس کافی ہے نائف کی پلاسٹک کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور اس پہ کوئی اسکریچ بھی نہیں آ رہے ہیں نائف میں سب کچھ اچھا ہے نائف کافی شارپ ہے اسے دوبارہ شارپ کرنے سے وہ اچھے سے کام کررہی ہے اور اس سے مجھے کافی ہیلپ مل رہی ہے جو میرے لیے بہت ہی اچھی بات ہے آپ کی نائف کا ریویو میں بہت فائیو اسٹار میں دینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی نائف پرفیکٹ ہے اس میں کوئی بھی غلط چیز نہیں ہے نہ ہی وہ ہام فل ہے اس کا میٹیریل کافی اسمود ہے ٹھیک ہے اور اچھا ہے